हा ॿुधायो दादी हा जय झूलेलाल दादी ओके हा हा थी वेंदी दादी पे में बि थी वेंदी फी ॿावीह हज़ार त सालु जी आहे सुबुहु जो यारहें वॻे स्कूल में अचिणो पवंदसि धीअ खे ऐं पहिरियों असां अधि कलाकु वेहारे ॾिसंदासि अगरि ॿारु सही वेही सघंदो त ॿी कलाकु जी स्कूल आहे ऐं डेली ऐं डेली जो रोटी खणी अचण जो अलॻि अलॻि असां ॾींदा आहियूं अॼु हीअ खणी अचो सूमरु ॾींहुं मंगलु ॾींहुं हीअ खणी अचो तव्हां लिखी ॾींदा तव्हांखे बुक ॾींदासीं ऐं व्हाटसअप ते लिखयिलु ईंदो सभु

न नंढ़े ॿारु जी अॼुकल्ह आहे कोन्हे

डेली वर्क बि तव्हांखे व्हाटसअप ते सभु ॿुधाइ छॾिंदासी यूनिफार्म बि हुनमें ई मिलंदव तव्हां डेली बुक मिलंदव स्कूल बैग मिलंदव वॉटर बोटल मिलंदव ऐं ॿारु खे वठणु ईंदी बस ऐं छॾण बि ईंदसि बस हुनजी सतावीह हज़ार रुपिया

सभु हूअ स्कूल मां ॾींदासीं हुनजो टाइम हिकु वजे खां पंजे वजे ताईं न न हिकु ई टिफिन ॾेयणो पवंदो तव्हांखे हा हा उहो बि आहे न क्लास हा उहे हि आहे क्लास जीअं ड्राइंग जो आहे आर्ट एंड क्राफ्ट जो आहे सभिनीनि जो आहे सिंधीअ जो ॿि आहे नालो मां जो नालो पापा जो नालो ॿारनि जो नालो सभिनीनि जो हाली सिंधीअ में हुननि खे सेखारींदासीं जीअं अल्फाबेट थींदी आहियां उहो सेखारींदासीं सिंधीअ में हा हुनमें थींदी ई आहे

हो त अची साम्हूं मिलंदव त अची ॿुधाईंदासीं एतिरा पवंदा हुनमें एतिरा पवंदा हा जय झूलेलाल